रुरल लोकांचे म्हणजे आमचे विलेजान आमचे गांवांत लोक बिजनस स्टार्ट करूं सोदता पूण गांवांत कितें जाता की चोड पयसो आसना लोकां कडेन आनी बिजनस स्टार्ट करपाक थोडो पयसो घेवन बिजनस स्टार्ट करूं शकता पूण कितें जाता की व्होडले व्होडले बिजनस आहा ते सारकें हावपाक येता आनी तांकां चान्स मेळोना उंच सरपाक कितें तें व्हडलें बिजनस आहा ते ते डॉमिनेट करून आसता आनी धाकले बिजनस येयले की ना की व्होडले बिजनसान लोक मातशे चड हे जाता त्रासां येसो पडटा की ते ताचे बिजनस सारके ल्हान जालें आनी कांय प्रॉफीट जायना व्हडले बिजनसा जाता तेश कोन